जय श्री राम जी सारें गी दिक्खो में आं कन्हैया शर्मा मैं इद्धर दा परमंडल दा रौह्ने आह्ला परमंडल जम्मू कश्मीर डुग्गर प्रदेश दा साम्बा जिले दे साम्बे जिले बिच्च एक्क ग्रां पौंदा परमंडल उद्दर दा मैं रोह्ने आह्ला आं और में हु ग्रैजुएशन करा दा पक्का डोगरा में मैं बाहर कालेज जन्ना जम्मू कॉलेज जन्ना में बच्चे हिंदी बोलदे लेकिन अहें तां मीं डोगरी बोलने उन्दे सामने बी डोगरी बोलने बेशक्क उनेंगी लग्गचै लग्गने की नेई जी पिच्छड़ा इलाके दे पर तां मीं साह्नू कोई फर्क नी पौंदा ठीक ऐ डोगरी बोलने च महाराज केह्दी शर्म ऐ दिक्खो स्हाड़ी जड़ां डोगरा डोगरें दी जड़ ऐ ठीक ऐ कट्ठ कट्ठे रौह्ना कट्ठ बनाइये चलना ठीक ऐ खंड मिट्ठे लोक डोगरे आखदे ना मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोग डोगरे ठीक ऐ और दिक्खो जी केईं बंदे अज्ज कल्ल बाहर चली जंदे बाहर चली जंदे ते डोगरी भुल्ली जंदे स्हाड़े ग्रां दे स्हाड़े ग्रां दे बथ्हेरे गेदे कुसे दी केह् गल्ल करनी अहें अपने ग्रां दी करने आं अपने बंदे दी स्हाड़ा एक्क गोआंढी गेदा ओह् ते इयां बनी गेदा इयां मैं आखने उन्ने बाल इयां पीले कराई उड़े दे लेकिन ओह् एह् नी ओह् भुल्ली गेदा की मैं पिच्छुआं कुत्थुआं दा अहें जिद्धर मर्जी जाचे ना जम्मू कश्मीर डोगरे परमंडल एह् चीजां भुल्लनी नी चाहिदियां और दिक्खो जी गल्ल एह् ऐ कि अहें डोगरी भुल्लनी नी स्हाड़ी जड़़ ऐ डोगरी जड़ ऐ मतलब कि अहें एह् चेता रक्खना चाहिदा कि अहें खल्लें कुद्धरूं दे आं अच्छी गल्ल ऐ कि लोग बाहर जंदे मैं नी आखना की गलत चीज ऐ शैल गल्ल ऐ तरक्की होआ दी ठीक ऐ ठीक ऐ पर इयां पर अपने जड़़ां नी भुल्लनी चाइदियां न जियां हुन अहें बाहर चली जाह्चे ते अहें भुल्ली जाह्चे अहें भलेयां अंग्रेज बनी जाह्चे आचे के नेई अपने इत्थै दिक्खो अज्ज कल्ल केह् करा दे लोग सोचदे इत्थे नौकरियां नी थ्होआ दियां ते ते पंजा पंजा लक्ख लेइये पंजी पंजी लक्ख ली बाहर चली जंदे ते ओह् बड़ी गलत चीज ऐ और इत्थै इत्थै लोग खाली होआ दे दिक्खो जियां पंजाब च होए दा बड़े लोग बड़े के मैक्सीमम लोग हर त्रीआ बंदा बाहर चली गेदा कनेडा ते भलेयां इयां सरदार होई गेदे ठीक ऐ जाना बी चाहिदा ऐसी गल्ल नी ऐ लेकिन घर नीना भुल्लना चाइदा आई जाओ घर आई जाओ लोग भलेयां पूरा टब्बर उद्धर बसाई लेदा ओह् बी गलत चीज ऐ लेकिन जेह्ड़ी जड़ ऐ ना अपनी हुन बथ्हेरे इद्धर दे लोग इद्दर दे लोग पैहले ते इद्धर नी ऐ हा जम्मू कश्मीर च नी ऐ हा स्हाड़े ग्राएं बिच्च नी ऐ हा हुन स्हाड़े इद्धर दे बी दो चार मुड़े बाहर चली गेदे उनेंगी दिक्खिये केह हुंदा कि होर बंदे बी बाहर जाने दी सोचदे कि नेई जी उद्धरा पैहा आ दा पर ओह् पिच्छे आह्लें गी नीना दिक्खदे पिच्छे केह् चला दा अपनी रूट्स निना दिक्खदे अपनी जड़ां निना दिक्खदे के कुद्धर जड़ां न उंदियां ते दिक्खो केह् ऐ कि अहें डोगरी नी भुल्लनी चाहिदी डोगरी और अहें जेह्ड़े डोगरे लोग ना डोगरे लोग अपनी जड़़ां साहनू पता होनी चाहिदा एस्स दुनिया च केह् चला दा ठीक ऐ नेई ते बड़े लोग बाहर जा दे एह् ते मैहां एह् एक्क बड़ा बड्डा प्वाइंट बनी गेदा की लोग बाहर जा दे और अपनी जड़ें गी भुल्ली जा दे बाहर चली जंदे ते फेर उनेंगी पता नेई चलदा मेरा ताऊ ऐ बाहर गेदा ठीक ऐ टैम नी हुन ठीक ऐ नी बाहर जागे फिक्स होई जागे टैम नी बापस आने दा ठीक ऐ नेई हुन कोई स्हाड़े घर कार्ज हुंदे फंक्शन हुंदे स्हाड़े घर ते दिक्खो महाराज कल्ले मनाना पौंदा दुख बी लग्गदा ठीक ऐ नी अपने बंदे घर नी होन ते दुख गै लगदा ते दिक्खो अहें मतलब की छड्डन नी चाहिदा अपनी जड़ां जड़ां अहें जिद्धर मर्जी चली जाचे ना में आखना शैहर दे जेह्ड़े मर्जी कोने च चली जाह्चे ना पर जो स्हाड़ा ग्रां ऐ ना स्हाड़े ग्रां कौला उप्पर कोई चीज नी ऐ और अहें उसी भुल्लना नी चाइदा ठीक ऐ और दिक्खो जी गल्ल एह् ऐ कि कि अहें जन्ने आं जिल्ले बी बाहर जन्ने आं ते डोगरी अहें मैं ते नी भुल्लदा लोग नेई भुल्लदे अगर बाहरा दे लोग आई इद्धर आई अंग्रेजी बोलदे स्हाड़े आह्ले स्हाड़े आह्ले अग्गुआं अंग्रेजी शुरू होई जंदे दिक्खो एह् ऐ कि अपना कल्चर बधा दे ओह् इद्धर आइयै बी अंग्रेजी बोल्ला दे स्हाड़े मूर्ख लोग मूर्ख नी भोले लोग स्हाड़े भोले लोग बोल्ला दे ओह् चीज एक्क जेह्ड़े लोग बाहरूं आंदे अहें डोगरी सखानी चाइदी उनेंगी ठीक ऐ अहें अपनियां जड़ां उनेंगी देनी चाहिदियां ताकि स्हाड़ी कोई जड़ लग्गी जा ते स्हाड़ी बी लाइफ बनी जा और स्हाड़ी डोगरी अग्गे बधी जा अहें डोगरी गी अग्गै लेना गै लेना ऐ अपने तरीके कन्नै स्हाड़े स्हाड़ी जेह्ड़ी अगलियां जेनरेशनां आनियां स्हाड़े बच्चे आने स्हाड़े स्हाड़ा एह् फर्ज बनदा कि उंदे तक्क डोगरी पुज्जे अगर इयां स्हाब रेहा ते डोगरी अग्गै नी पुज्जनी ऐ लेकिन अगर अहें बाहर जाह्चै ते अहें इयां भलेयां अंग्रेज बनी जाह्चै ते स्हाड़ी डोगरी स्हाड़़ा केह् बनना स्हाड़़ा केह् बनना अहें कुद्धर जाना अहें ते खज्जल होई जाना स्हाड़े बच्चें तक्क फिर एस्स स्हाबे डोगरी पुज्जनी नी ऐ ते चलो ठीक ऐ महाराज जय श्री राम